खेल खेलण सां माण्हुनि जी बोद्धिक शारीरिक विकास थींदो आहे खेल खेलण सां माण्हुनि चिंता मुक्त थींदो आहे अॼुकल्ह जी पीढ़ी जेका घर में खेल खेलण लॻियूं आहिनि हुनजा विकास ऐं शारीरिक शक्तियूं ऐं वग़ैरह हू सभु रुकी विया आहिनि पहिरीं जा जेके माण्हू हूंदा हुआ वह ॿाहिरि खेलंदा हुआ खेलनि खे जेका माण्हू चिंता मुक्त तनाव मुक्त ऐं शारीरिक शक्ति खां मज़बूत थींदो हुओ